फोटोग्राफीके बारेमे हम अहाँ सभकेँ बतै रहल छी कि जे नीक कोना कै फोटो खिचिऔ एहन कोनो गलती नहि करी जे फोटोकेँ एडिट करी जतेक नीक अहाँ लगबै ओरिजिनल कैमरामे ओतेक नीक अहाँ नहि लगबै एडिट भेलै कि एडिट कएलापर एहि चलिते कोशिश इएह करू कि जे हमेशा हम ओरिजिनल कैमरासे ही फोटो खिची अगर अहाँकेँ बादमे करैके यऽ फोटो एडिट तऽ अहाँ कऽ सकै छिए ओकरामे कोइ दिक्कत नहि छै बादमे लोक गलत फैदा भी उठाबै छै फोटो एडिट कएलापर ककरो फोटोकेँ ककरो साथ सटा दै छै ई कऽ दै छै ओ कऽ दै छै बहुत गलत उपयोग होइ छै कि एहन गलती नहि करी कि फोटोकेँ एडिट करी अहाँ नॉर्मल कैमरासे खिचिकऽ डाइरेक्ट बादमे एडिट कऽ सकै छिए ओ अलग बात छै हँ इएहसब नया एपसे लोक एडिट कऽ लै छै लेकिन बादमे एकर गलत फैदा उठाएल जाइ छै एना नहि करबाक चाही आदमीकेँ फोटो डाइरेक्ट एडिट कऽ कऽ नहि खिचैके चाही नया नया एप निकलल छै लोक फोटो एडिट कऽ लै छै लेकिन ओरिजिनल कैमरासे ही अहाँ फोटो खिचैके कोशिश करू ओ जतेक नीक लागत ओतेक नहि नीक लागत ओसब कोशिश करू कि ओरिजिनल कैमरासे ही फोटो खिचबै ताहिमे अहाँ बहुत नीक लागत अहाँकेँ नया नया कैमरासे लोक एडिट कऽ लै छै फोटोकेँ लाल काला पीला कऽ दै छै एकर फोटो ओकरा साथमे कऽ दै छै ओकर गलत फैदा भी उठाएल जाइ छै फेर बादमे लेकिन एना नहि करबाक चाही ठीक छै फोटो एडिट करबाक लेल इएहसबके बारेमे हम अहाँ सभकेँ बताबै ही हम बतेलहुँ एकरा लिए धन्यवाद